आजकल के समय में काफ़ी अधिक अ वाहन आ गएँ हैं जैसे कि बिजली से चलने वाली स्कूटी आ गई है और बिजली से चलने वाले साइकल ऑटो टमटम ऐसी सारी काफी चीजें हम डेली में देखते हैं कि आजकल बिजली से काफी चीजें चलने वाली आ गईं हैं अब लैपटॉप आ गए हैं और काफ़ी अ काफ़ी चीजे आ चुकि हैं जो पहले के समय में नहीं थीं अब हमें काफी चीजें दिखने को मिलतीं हैं और हम उसमें जाते भी हैं जैसे कि गैस वाले भी ऑटो आने लगे हैं आजकल तो तो अ बहुत सारी चीजें हैं अ इन्वाइर्टर हुआ ये लाइट देते हैं हमें पहले तो ये सारी चीजे होती भी नहीं थी दिया जलाते थे घरो में अब तो इन्वाइट्रस लोगों के हर घर में लगा है इन्वाइटर और इस सारी चीजों से लोग काफी प्रभावित भी होते हैं और काफी काफी मतलब युग आ चुका है अब आज की दुनिया में और अ अच्छा भी है कि काफी चीजे हमें आगे और क्या पता हमें आगे भी और विज्ञान विज्ञापन और मिलें अच्छे अच्छे और अ काफी चीजें यहाँ कुछ भी ले लो हर चीज आजकल बिजली से चलती है आजकल तो पानी का पानी साफ करने के लिए भी मशीनें आ गईं हैं काफी चीजें हैं